उत्तर प्रदेश में धार्मिक नेता बाबा योगी नाथ जी जो मुख्यमंत्री जी हैं और उत्तर प्रदेश में बीजीनेंद्र स्वामी जो आश्रम है उनका राष्ट्रिय स्तर का ये यहाँ पे अस्सी पे और पुजारी विश्वनाथ जी के हैं और काली जी की पुजारी हैं यहाँ के झा लोग जो द्रौपदीरमण झा लोग जो चकिया के मेन पुजारी हैं और नेता प्रमुख जो हैं यहाँ विधायक ये मुगलसराय के और पुजारी पहले यहाँ के वो थे क्या बोलते हैं भगवानन्द जी माहराज स्वामी और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्रदेश में हमारे धार्मिक नेता भी हैं और गुरु भी हैं जो कि हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है उन लोगों से नेता ये विधायक जी लोग में भी हैं तो नेता है अच्छे जो कार्य कर रहे हैं और ये कार्यक्रम करने के बाद कोई भी पुजारी या परमहंस बाबा जो हैं यहाँ हम उन भगवानंद जी स्वामी और एक ठो हैं बनारस में तो बहुत लोग हैं किनका किनका नाम हम लें लेकिन सबलोग शिवानंद जी महराज हैं और ऐसे ऐसे करके बहुत लोग हैं जिनका नाम जानने को नहीं मिलता है लेकिन बनारस की नगरी से खाली नहीं है और काशी जी का स्थान ही लोकप्रिय है और यहाँ नेताओं और गुरु पुजारी भिक्षुकों की कमी नहीं है सबलोग अधिकाधिक हैं हमलोग नाम भी नहीं जानते हैं लेकिन दो चार दस लोगों का नाम जानते हैं अगडानंद स्वामी बाबा परमहंस जी और कुछ लोग पुराने भी हैं